हलो हाँ मैडम गुड आफ़्टरनून

हम फ़िल फ़िलफ़ोरा रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मैडम आपने आपने जो ऑडर प्लेस किया है तो उसमें हमारी जो लिस्ट है उसमें हम बता रहे हैं हमारे पास पालक पूरी ठीक है भोपाल गोश्त कोरमा और फ़िश टिक्का मलाई चिकन टिक्का और मिक्स बी बी क्यू प्लेट है ठीक है न तो इसमें से आपको आप क्या पसंद करना चाहेंगी ऑडर पर

हाँ ठीक इसमें मीठे में हमारे यहाँ गुलाब जामुन है रसगुल्ला है ठीक है और मैडम मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो फ़िश टिक्का है वो थोड़ा तीखे में जाएगा ठीक है और पालक पूरी तो प्लेन है मतलब ज़्यादा तीखा भी नहीं साधारण ठीक है हाँ

हाँ और इसको है न आप कैश पेमेंट करेंगे क्या कि

एक प्लेट में दो रसगुल्ले आएंगे तो रसगुल्ला कि गुलाब जामुन मैम रसगुल्ला ठीक है ठीक है और रसगुल्ले में हमारे यहाँ दो वेराइटी है एक नारंगी है और एक सफ़ेद है तो नारंगी में संतरे का रस भरा हुआ है तो क्या आप वो लेना चाहेंगी ठीक है जी जी

ठीक है ठीक है हमारे यहाँ से जो डिलीवरी बॉय जाएगा मैम वो आपके डिलीवरी करने में और बिल आपके हाथ में देगा जी ठीक है ओके ठीक थैंक यू